हलो हाँ जी शंकर जी बोल रहे हैं टू व्हीलर सोरूम से कहाँ पर है आपका प्रोजेक्ट जी जी जी मिल जाएगी कितनी बाइक दो नवम्बर को कितनी बाइक चाहिए आपके लिए जी तीन स्पोर्ट बाइक चाहिए या फिर नॉर्मल बाइक जी फिर उसमें स्प्लेंडर मिल जाएगी प्लैटिना मिल जाएगी उसको आप पर डे कितना किलोमीटर चलाओगे एवरेज रेंट पर लेनी आपको एक महीने के लिए तो डेट हाँ जी एक तो आप उस पर डबल सवारी करोगे या फिर उसी पर आप एडजस्ट हो कर तीन तीन चार चार बैठोगे तो ऐसा तो देखो करना नहीं है तुमको हाँ तो उसी हिसाब से मिल जाएगी आप शोरूम पर आ जाना

उसका स्प्लेंडर का चार्ज रहेगा हमारा हज़ार रुपये पर डे तीन हज़ार रुपया पर डे रहेगा तीनों का और उसमें जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा वह तुम्हारा होगा जैसे कि रास्ते में पंचर वगैरह हो गई तो वह तुम्हारा होगा तेल तुम्हारा ही होगा और यदि उसमें कुछ नुकसान हुआ तो वह आपको सही कराना पड़ेगा आप हमारे यहाँ से जब बाइक उठाओ तब आप बिल्कुल देख लेना कंडीसन क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी ओर से गाड़ी के यदि डॉक्यूमेंट वगैरह में कहीं भी आपको कोई परेशानी आती है तो उसके जिम्मेदार हम होंगे और वैसे कोई परेशानी आती है नॉर्मल तो उसके जिम्मेदार आप हो गए एक मंथ का तीन हज़ार रुपये पर डे से हो रहा है नब्बे हज़ार हाँ तो तीन तीन बाइक देंगे न हम तो उसी हिसाब से और उसमें थोड़ा बहुत और कर सकते हैं हम और ज़्यादा कम तो इसमें नहीं होगा क्योंकि हमारी बाइक हैं तो इतनी कीमत की तो वह बाइक ही हैं बहुत ज़्यादा कीमत की तो थोड़ा बहुत और कम कर लेंगे हम देख लेंगे वह तो कितना नहीं पचास में तो नहीं हो पाएगा यह तो बहुत कम रह जाएगा यदि उसमें कुछ यह तुम्हारा टाइम भी एक महीने का है कम का होता तो कर लेते तो उसमें हम भी तो तुम्हें हमारी भी तो वह है कुछ जिम्मेदारियाँ आप कहीं भी गए यदि कोई बड़ा नुकसान हुआ तो उसको हमें झेलना पड़ेगा हम तो आप को न्यू बाइक देंगे बिल्कुल तो पचास तो नहीं और इसमें थोड़ा बहुत कम कर सकते अस्सी के समथिंग कर लेंगे हम देख लो महीना भी तो तीन बाइक लेनी है आपको वह तो देखो आप थोड़ा बहुत हाँ थोड़ा बहुत और कर लेंगे देखिए अब ज़्यादा तो और क्या कर पाएंगे और आप यहाँ पर आ जाओ और यहीं पर बाइक देख लेना और बैठ कर बात कर लेते हैं हाँ जी और हम थोड़ा बहुत और कर लेंगे ठीक है आप यहाँ आ जाओ तब कर लेंगे थोड़ा बहुत और ठीक है